ते टैक्नालजी जिस्सी अस डोगरी च आखने होन्ने आं तकनीक ते अस जे गल्ल करचै एह्दे बारे च ते एह् बड़ी शैल गै चीज ऐ जि'न्नै लोकें दी मेह्नत घट्ट कराई ओड़ी हून जेह्ड़े लोक न ओह् अपने कम्मै च इन्नी जि'यां पैह्लें होंदा हा कताबां पूरियां लानियां पौंदियां हां जे पूरा बिल बनाने गी ते पूरी अलग गै कापी लानी पौंदी ही ओह्दे आस्तै ते लोकें गी जे तन्खाहियां देनियां ओह्दे आस्तै गै बी अलग अलग लानी पौंदियां हियां ते हून एह् हैन्नी होआ हून जि'यां लोग केह् करदे कंप्यूटर रक्खी लैंदे घरै लैपटाप लेई लैंदे नेईं ते लैपटाप उप्पर केह् करदे इक्कै बारी पाई ओड़दे ते जि'यां तन्खाहियां पानियां जे जि'यां हून एह् केह् होआ दा हून सरकार बी जेह्ड़ी तन्खाहियां पा दी ओह् आन लाइन गै पा दी ते आन लाइन पा दी कि'यां पा दी एह्की बारी उ'नें केह् कीते दा नांऽ जि'यां फीड होई गे ते नांऽ फीड करियै इक बारी ओह्दे च ओह् लाई ओड़दे जि'यां आपें गै होई जा तन्खाहियां आपें गै चली जान ते एह्दे कन्नै केह् होआ दा लोग घट्ट लग्गा दे ते जेह्ड़ी मेह्नत ऐ ओह् बी घट्ट लग्गा दी जेह्ड़ा टाइम ऐ ओह् बी घट्ट लग्गा दा जेह्ड़ा कम्म पैह्लें पूरा म्हीना म्हीना लग्गी जंदा हा ओह् हून केह् होआ दा हफ्ते च कंपलीट होई जा दा हप्ते च ओह् पूरा करी ओड़ा दे ते जेह्ड़े कम्म पैह्लें हफ्ते हफ्ते कम्म लग्गी रौंह्दे हे लोग लिखदे रौंह्दे हे लिखदे रौंह्दे हे हून केह् होआ हून इक्कै दिनै च कराई ओड़दे जि'यां पैह्लें असें गी जे बैंक बी जाना होंदा हा बैंके च पैह्लें केह् होंदा हा उ'नें कताबां लाई दियां होंदिया हां ते जे पैहे बी देने ते पैह्लें जाइयै बैंका च लखाओ केह्ड़ा खात्ता केह्ड़ा नंबर फिर ओह्दा जेह्ड़ा आई ऐफ्फ ऐस्स सी कोड होंदा ओह् लखाओ फिर तुसें कैह्ली ट्रांस्फर कराने ओह् बी पुछदे किन्ने कराने ओह् बी पुछदे जैदा बी नी कराई सकदे लिमिट लाई ओड़दे हे ते हून केह् होआ हून फोनै पर गै करा दे ते एह् केह् ऐ एह् तकनीक गै ऐ ते जेह्ड़ी एह् तकनीक ऐ एह् साढ़ै आस्तै गै शैल ऐ है ना मी ते लग्गा दा एह् साढ़े आस्तै बड़ी गै शैल ऐ जि'न्नै जेह्ड़ा साढ़ा पैह्लें औना जाना हा ओह् बी घट्ट कराई ओड़ेआ जि'यां बैंकें च जाना पौंदा हा दफ्तरें च जाना पौंदा हा कम्म करान हून हैन्नी जाना पवा बैं जेह्ड़े बिल अस दिन्ने होन्ने हे जि'यां गैसा दे बिल दिन्ने होन्ने हे ते जेह्ड़े गैसा दे बिल हे हून ओह् अह् ओह् फोना पर गै करी ओड़ने होन्ने आं हैना जि'यां पैह्लें असें गी जेह्ड़ा कोई पेपर बी देना होंदा हा ते जेह्ड़े बच्चे पेपर दिंदे हे उ'नें गी पैह्लें जाइयै दफ्तरें च जाइयै अपने मार्क मार्क शीट बी कढानी पौंदी ही जां फिर अपनी जेह्ड़ियां जिस्सी अडमिट कार्ड बोलदे जाने आस्तै बी जेह्ड़ी पर्चियां लगदियां ओह् बी कढानियां पौंदियां हां ओह् हून हैन्नी जाना पवा दा हून फोनें पर गै कड्ढा दे लोग जेह्ड़े आधार कार्ड कनैक्ट कीते दे सारे जेह्दे कन्नै उद्धर बी लोग जेह्ड़े अपना नंबर पाइयै आधार कार्ड ते कन्नै ङूठा लाइयै ओह् फिंगर प्रिंट कन्नै गै पूरा चैक्क करी ओड़दे ते जैदा मतलब इन्नी सिर खपाई हून घट्ट होई गेई जेह्ड़ी एह् तकनीकां कन्नै जि'यां अह् पैह्लें केह् करदे होंदे हे जेह्ड़ी जे भुक्ख लग्गी रुट्टी बनाओ जां अज्ज कुछ खाना मम्मी पैह्लें गफ्फे पौने कि बाह्र जाइयै खाना तुहें इन्ना गंद पेदा होंदा ते हून केह् करने होन्नें हून छड़ा आर्डर कराने होन्नें है नी करान्ने होन्नें ना में ते करान्नी होन्नी आं यार आर्डर दो मैंट निं लगदा आर्डर कराने च पंदरां बीह् मैन्टें च आर्डर बी आई जंदा ते कोई टैंशन गै निं ते कन्नै जेह्ड़ा सोआद लग्गै उ'ऐ कराओ नेईं लग्गै ते नेईंं कराओ अगली बारी दूआ कराई लैओ इन्नी ज'गां न इन्ने रैस्टोरैंट न है नी घूमन जाना होऐ बस दी टिकट पैह्लें किन्नी देर लाइना च खड़ोइयै रौह्ना पौंदा हा थेटर जाना होंदा हा तां बी लाइना च खड़ोना पौंदा हा हून घरा बैठियै बुक्क कराई लैओ हून ते दोआइयां बी घर आई जंदियां यार दोआइयां जेह्ड़ियां पैह्लें लोकें गी दकानां पर जाइयै खड़ोइयै पर्चियां दस्सियै करानी पौंदियां हां ओह् हून ओह् बी फोना पर होआ दियां जेह्ड़ियां टिकटां अस ट्रेन दियां बुक्क करांदे होंदे हे ओह् बी जेह्ड़े अह् जे जेह्ड़े अस पोस्टआफिस जंदे होंदे हे चिट्ठियां देन ओह् चिट्ठियां बी बंद होई गेइयां लोग लिखदे गै निं हून एह् बी इ'यै न लोग लिखदे गै निं हून हून ते लोग मतलब कम्म करने आस्तै रोबोट में सुनेआ रोबोट बी लाई ले दे जेह्ड़े अमीर अमीर लोकें उ'नें लाई बी ले दे जेह्ड़े मिडल क्लास साढ़े आंह्गर उ'नें अजें सोच्चे दा बी हैन्नी होना लोग कम्म करने आस्तै पैह्लें कम्म आह्ले लांदे हे हून रोबोट लाई लैंदे इक कमांड देओ ते अज्ज एह् होई गेआ अज्ज ओह् बी होई गेआ रुट्टी बनाई लैओ सफाई बी कराई लैओ जेह्ड़े अपने कपड़े बी धोआई लैओ है नी ते जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् सारा जेह्ड़ा होई गेआ असान होई गेआ लोकें गी इन्नी सिरदर्दी नेईं करनी पवा दी जेह्ड़े कम्म काज करने आह्ले लोग न जि'यां जनानियां कम्म बी करा दियां घरा दा बी सांभा दियां उं'दे आस्तै बड़ा शैल ऐ कि जेह्ड़ा उ'नें गी इन्ना स स्यापा निं करना पवा दा जेह्ड़े पैह्लें पैह्लें होंदा हा जि'यां बाह्र बी जा दी घर आइयै बी कम्म करा दी ओह् थोह्ड़ा घट्ट होई गेआ ते कन्नै जेह्ड़े लोग पैह्लें बड़ी चीजां जेह्ड़े हे दिक्खा दे हे जि'यां बड़ी चीजां जेह्ड़ियां हियां ओह् खराब करा दियां हां जि'यां लोकें गी खड़ोइयै रौह्ना पौंदा हा लाइनै च धुप्पै च खड़ोना पौंदा हा कन्नै बुड्ढे बुड्ढे जाइयै ते उत्थै लाइनें च लग्गे दे होंदे हे ओह् घट्ट होई गेआ हून हून फोनै पर गै पाई ओड़दे ते होई जंदा जेह्ड़ियां तन्खाहियां न ओह् बी कटोई जंदियां ते पाई बी सकने ओह् कटाई बी सकनें ओह् है नी ते कन्नै जे अपना जेह्ड़ा तुस बिजनस करा दे ओ जे तुस बिजनस करा दे ओ ते बिजनस बी तुस फोनै उप्पर पाओ आन लाइन पाओ ओह् बी बढ़ना है नी ते मतलब जेह्ड़ी एह् तकनीक ऐ ओह् बड़ी गै मतलब शैल ऐ जेह्ड़े लोक न उं'दे आस्तै कि ओह् सिर्फ अपने गै ओह् उन्ने गै लाकै च निं र'वा दी हून जे तुस बिजनस करा दे ओ ते तुस पूरे दुनिया च फलाई सकने ओ उस्सी ते एह् चीज शैल ऐ है नी लोग जेह्ड़े न ओह् बढ़ङन जेह्ड़ा उं'दा कम्म काज ऐ ओह् बढ़ग ते जेह्ड़ी साढ़ा देश ऐ ओह्दी अर्थ बवस्था ऐ जेह्ड़ी ओह् शैल होग ते एह् तकनीक जेह्ड़ी ऐ बड़ी गै शैल चीज ऐ लोकैं आस्तै